دو پانچ دو ہزار چار چھ نو دو ہزار نو سات آٹھ دو ہزار سترہ پانچ پانچ دو ہزار بیس بیس پانچ دو ہزار بائیس